ہاں مجھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اچھا لگتا ہے میں کچھ خاص موقعہ موقعوں پر اپنے دوست رشتےدار اور کزنس کو کھانے پر مگ مدعو کے مدعو کرتی ہوں جیسے میرا میں مے میری سالگرہ میری سالگرہ کی کسی کسی کا کسی کسی عید عید کا عید کا عید کا لنچ لنچ اور بھی اور بھی کئی سارے جب کوئی کزن ہمارا باہر سے باہر سے ہمارے گھر پر ہمیں ملنے آتا ہے ہم سبھی کزن ایک ساتھ ہو کر کھانا کھاتے ہیں مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر باہر کوئی بھی موقعوں پر جا کر کھانا کھانا اچھا لگتا ہے میں نے کئی سارے کئی کئی جگہوں پہ ہلدی مہندی کے کی کی کی تقریبات تقریبات میں کھانا کھایا ہے مجھے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر بیٹھ کر کھانا کھانا اچھا لگتا ہے